दर्जी साहेब बोललीहऽ की

महँगा हम अपना खातिर केकरा खातिर सिलेबै केना कि होतै नपबऽ ऊपबऽ कतेक कि होतै सबचीज अंडरबियरो ने सियै छौ

चैल देलियै घरसँ चैलि देलियै घरसँ कतेक देर लगतै कहाँ चैलि जैबहो कए दिना कतेक देरमे दए देबऽ सीबके कए दिना एक दू दिन हमरा ने परसु खुना जाइके छै भोरे भोर

परसु हँ ध्यान दै परबे करै छै कहलियऽ तनी बढ़िऑंसँ सीबऽ बढ़िऑंसँ हँ नहि जाइके हइ हम आ रहलियै दू मिनटमे अभी थोड़ा कही दू मिनटमे आइ रहलियै रुका रुकी रुका रुकी नहि रुकल रहबऽ हम आइ रहलियै हन कही अभी नहि जाह

तोरो आइ तँ हमरा सीब दहो किएकि पढ़ाइ अभी चालू छै हँ बात समझो कि बुझलहो समझाइल जे कहलियै एक दिन ठीक छै तब आबै छिययैदू मिनट मे